अज्ज आ'ऊं तुसें सारेयां गी अपने पंज पड़ोसियें दे नांऽ सनानी आं जेह्ड़े मिकी अपने पड़ोस बिच्च बड़े शैल लगदे पैह्ला पड़ोसी ऐ काजल दीदी ओह् मेरी दीदी न पड़ोस च रौह्न्दियां ते ओह् मेरी बड़ी मदद करदियां पढ़ाई च कदें बी ना नि करगी आ'ऊं उनें किश आखगी कदें बी ना नि करदियां न ते दूआ पड़ोसी ऐ ममता आंटी ओह् मेरी ओह् बी मेरी पड़ोसी न मम्मा दी स्हेली बी हैन ओह् कन्नै बौंह्नदे गल्लां करदे पूरी पूरी ध्याड़ी बेहियै गल्लां करदे रौह्न्दे कदें थकदे ही नि ते एह् बी बड़ी शैल आंटी न ते त्रीआ पड़ोसी ऐ उंदी गै कुड़ी नन्नू ओह् मेरे कन्नै आंदी खेलदी गल्लां करने अस बड़ा मज़ा आंदा जैल्लू खेलदे आपस च ते शैल लगदा ते चौथा पड़ोसी जेह्ड़ा ओह् ऐ पल्ल्वी ओह् मेरी क्लासमेट बी ऐ ते मेरी पड़ोसी बी ऐ स्हेली दी स्हेली बी ऐ ते शैल ऐ बड़ी नेचर तो ते पंजमा जेह्ड़ा पड़ोसी ऐ ओह् न अर्जुन भैया दी मम्मा ओह् बी बड़े शैल न कदें बी उनें कोई बी कम्म आखो कदें बी ना नि करदे न बड़ा हेल्पिंग नेचर ऐ उन्दा बड़े शैल न अगर थोआड़े पड़ोसी च बी ऐसे कोई पड़ोसी न जेह्ड़े तुसें बड़े शैल लग्गदे थोआड़ी मदद करदे कदे बी ना नि करदे ते तुस तुस बी सनाओ ते धन्यवाद